ना तु'स अच्छाऽ है र एह्ऽ तेऽ अऽ पैह्ले सर तु'स मिक्की गल्ल दस्सो तुं'दा शुभ नाम केह् ऐ चलो पैह्ले ते बहुत बहुत शुक्रिया नमन जी तु'स मिक्की कॉल कीती ते इन्ना सत्कार सम्मान दित्ता मिक्की बड़ा गै शैल लग्गेआ ते तु'स मेरे शोऽ च आए ओह्दे आस्तै बी बहुत बहुत शुक्रिया की कि तैह्लूं अ'सेंई कोई आखदा ना कि थुआढ़ा डांस बड़ा शैल हा या फिर थुआढ़े शोऽ बड़े गै शैल जा'रदे ते अ'सें अपने आप च गै बड़ा कांफिडैंस मह्सूस होंदा ते तां करियै बहुत बहुत शुक्रिया ते होर केह् पुच्छा दे हे तु'स कन्नै अच्छा अच्छा च्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा दिक्खो रमन अ पैह्लें ते दिक्खेआ जाए ते कोई बी चीज़ तैह्लूं अस करने ते साढ़े कन्नै कोई निं खलोंदा पैह्लें अ'ऊं जि'यां टीचर हा है नी ते पढ़ांदा हा घर ट्यूशनां पढ़ई ओड़ियां बारमीं दे बाद ऐ ना इ'यां इ'यां पर मेरा ना जेह्का इंटरेस्ट हा ना ओह् डांस ते एंटरटेनमैट फिल्मां च गै हा स्टार्टिंग ता ते तैह्लूं अ'ऊं घरै आह्लें'ई दस्सेआ कि अ'ऊं डांस आह्ली फील्ड च जाना चाह्न्नां ते सारें आखेआ मिक्की तू पागल होई दा पढ़ाऽ'रनां पढ़ाऽ एह् कर एह् कर ते प्ही अ'ऊं आस्ता आस्ता राम राम कन्नै घरै आह्लें'ई नेईं दस्सेआ में पर अ'ऊं डांस सिक्खना शुरू करी ओड़ेआ पर तैह्लूं मेरे घर पता चलेआ ते प्ही प्रॉब्लम बनी गेआ निं ते प्ही इ'यां गै टाइम निकलेआ घर लड़ाई लड़ूई होंदी रेही पर प्ही अ'ऊं मुंबई निकली गेआ ते आहिस्ता आहिस्ता प्ही तैह्लू मिक्की प्लैटफॉर्म मिलने लगी ऐ है निं पैह्ले ते मेरे कशा मेरे कन्नै घर आह्ले गल्ल निं करदे हे पर भी तैह्लूं उ'नें दिक्खेआ कि हां भाई हून शैल चला दा सब किश कम्म ठीक चला दा ते प्ही उ'नें मिक्की जेह्का स्पोर्ट करना शुरू करी ओड़ेआ पर स्टार्टिंग च बहुत प्रॉब्लम औंदियां न जि'यां मेरे कश पैसे निं होंदे हे कदीं कदीं इ'यां होंदा हा कि दाल च जैदा पानी पाना कि दो चार दिन चली जा पर अजकल मतलब कि अज्ज दिक्खो अज्ज अ'ऊं इत्थै पुज्जी गेदा ते तु'स आक्खा दे कि अ'ऊं बी चाह्न्नां कि तु'स मकाम च पुज्जो ते अ'ऊं इ'यै आखगा के तु'स बी मैह्नत करो ते सारे जेह्का थुआढ़ा इंटरैस्ट ऐ इ'यां मोटिवेट ते चलो तु'स होई गे पर तु'स अपना इंटरैस्ट फाइंड करो कि तु'स केह् चीज च जैदा मजा तु'सेंई औंदा है निं ते तां करियै तु'स जेह्का ऐ ओह् कुछ बी हासल करी सकने होन्ने ते थैंक्यू मिक्की बड़ा गै शैल लग्गेआ होर कुछ पुच्छना चाह्न्ने तु'स ते प्लीज़ पुच्छो नमन दिक्खो डांस ते अजकल सारे गै करी लैंदे पर फर्क एह् होंदा कि इक ग्रेट डांसर उ'ऐ होंदा जो डांस गी फील करियै करै जि'यां अ'ऊं बड़ा सैड होना ते अ'ऊं डांस करना अपने एक्सप्रैशन्ज़ एक्सप्रैस करने आस्तै ते तु'स इ'यां जेह्का ऐ दिक्खी सकने अगर तु'स चाह्न्ने के तु'सेंई प्लैटफॉर्म मिली जा ते किश निं ऑडिशन देना शुरू करी ओड़ो प्ही ऑडिशन चा पर एह् निं ऐ जे पैह्ली बार तु'स करगे ते पैह्ली बारी गै तुआढ़ा स्लैक्शन होई जाना है ना बड़ी बारी रिजैक्शन होंदा प्ही जाइयै स्लैक्शन होंदा अ'ऊं बी मतलब कि अ'ऊं तु'सेई गिनियै सनांऽ ते अ'ऊं पूरे नत्तर जेह्के हे ऑडिशन दित्ते पर में ति'न्न चा स्लैक्ट होआ हा पर लोक जेह्ड़े न ति'न्न गी दिक्खियै दिखदे ते नत्तर कु'सै निं पता है ना ते इ'यां आहिस्ता आहिस्ता स्वेच्छा कारण बड़े आराम कन्नै जेह्का कुछ बी पाई सकने अगर तु'स डांसर बनना चाह्न्ने ते प्लीज़ मेरी अकैडमी च बी आओ में थोह्ड़ी देर च अकैडमी खोल्ला नां ते आं अगर अ'ऊं जम्मू औगा ते अ'ऊं तु'सेंई जरूर कॉल करगा तु'स मिगी जरूर मिलने'ई आएओ ते अ'ऊं तु'सेंई चीजां सखागा नमियां नमियां जेह्दे कन्नै तु'स डांस सिक्खी सकगे अम्मऽ बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया चलो ठीक ऐ नमन जी हुन रात होई गेदी ठीक ऐ फिर थैन्कयू जी